एक्सक्यूज़ मी भैया इधर आइए हाँ भैया ये सीट थोड़ी फ़टी हुई है और यहाँ से हवा भी आ रही है बरसात भी हो रही है तो ये पानी भी सीधा मेरे मुँह में आ रहा है भैया तो ये सीट चेंज करवानी थी भैया नहीं न भैया मुझे बहुत प्रोब्लम हो रही मेरी तबियत भी खराब है कुछ दिनों से अरे भैया पर उनकी तबियत तो खराब नहीं है न मेरी तबियत खराब है कुछ दिनों से उनको यहाँ पे बैठा दीजिए मैं उनकी सीट में चले जाता हूँ अरे भैया प्लीज़ यार समझिए ना मैं सातवी वाले पे बैठा हूँ

हाँ यहाँ पे दादा जी बैठे हैं भैया मुझे उनको उठाना उचित नहीं लगेगा ना आप समझिए ना हाँ मेरी रिज़र्वेशन वाली सीट है पर अगर एक्सचेंज होज हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी भैया प्लीज़ आप समझिए न मेरी तबियत खराब है दो महीने पहले मेरे को मलेरिया हुआ था तो उस से प्रॉब्लम अभी बनी हुई है तो प्लीज़ समझिए ना

जी मैं वोही बोल रहा हूँ आप आगे में द दूसरी नंबर की सीट में एक भैया बैठे हैं टोपी वाले अरे भैया यहाँ पे न बरसात हो रही है आप को तो मालूम है और बरसात का पानी भी मेरे ऊपर आ रहा है फिर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है ऊपर से सीट भी फटी है और नीचे केले के छिलके भी पड़े हैं तो दिक्कत बन रही है भैया आप समझिए मुझे वो दूसरी नंबर की सीट में बैठाल दीजिए और वो भैया को यहाँ पे बैठाल दीजिए अच्छा अच्छा हाँ मुझे जाना भी अब खवासा जाना है भैया बालाघाट से बैठा था मैं बालाघाट से बैठा था तो मुझे खवासा जाना है अ कितना ट समय लग जाएगा भैया खवासा पहुँचने के लिए अरे भैया मैं एडजस्ट एडजस्ट नहीं कर पाउँगा न भैया बहुत प्रॉब्लम बन रही है ना यहाँ पे आप समझिए ना मैं नहीं कर पाउँगा भैया यहाँ पर पूरी हवा आ रही है कान में हवा जा रही है ऊपर से मैंने घर से रूमाल या कुछ नहीं लाया हूँ

नहीं नहीं भैया आप समझिए ना यहाँ से पूरी हवा आ रही है ठंड ऊपर से प बरसात हो रही है बाहर से और ये सीट भी फटी हुई है प्रॉब्लम बन रही है न मुझे वो सामने जो दो दूसरे नंबर की सीट में जो बैठे हैं ना टोपी वाले भैया नीली कलर की टोपी पहने हैं उनकी सीट में बैठना है अरे तो भैया वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ना अरे नहीं नहीं भैया आप समझिए उन्हें तो मुझे उतार दीजिए यहीं पे उतार दीजिए मैं यहीं से दूसरा दूसरी बस में चले जाउंगा अरे तो फिर आप सीट क्यों नहीं चेंज करवा रहे हो भैया आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी तबियत खराब है दो महीने पहले मलेरिया हुआ था मैंने कहा था प्लीज़ मेरी बात सुनिए

मैं आप से निवेदन करता हूँ प्लीज़ अरे भैया सुनिए ना प्लीज़ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को दो महीने पहले मलेरिया हुआ था अभी भी उसका असर है भैया आप समझिए हाँ ऊपर से मैं एग्ज़ाम देने आया था यहाँ पे तो मैं समझिए न भैया मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है यहाँ से अरे टेब्लेट ही तो लाना भूल गया मैंने बैग छोड़ दिया हूँ देखिए भैया अगर अगर आपने अब अब नहीं करवाया तो मैं शिकायत कर दूंगा भैया आपके मालिक से आप मालिक का नंबर दीजिए मुझे नहीं आप नंबर दीजिए मैं आपके मालिक से बात करता हूँ इसके जो ओनर हैं ना ये बस के ओनर जो हैं जो हैं ना उनसे बात करता हूँ आप उनका नंबर दीजिए क्योंकि भैया मेरे को अभी अस्सी किलोमीटर का सफ़र तय करना है आप समझिए ना आप समझ नहीं रहे हैं मेरी प्रॉब्लम आप समझ ही नहीं रहे हैं भैया भैया थोड़ा जल्दी करिए न यहाँ हवा बहुत ठंडी ठंडी आ रही है मेरे कानों प पर कानों पर पड़ रही है ठीक है आप कोई भी सीट दिलवा दीजिए ठीक है ना भैया ठीक है धन्यवाद भैया